क्या क्या सब्ज़ी लेनी है आपको अच्छा और

ठीक है मिल जाएगा देखो जो टमाटर चल रहे हैं वह ढाई सौ रुपए किलो चल रहे हैं बढ़िया टमाटर हाँ मैडम टमाटर हमारा बहुत अच्छा है लाल टमाटर है बिल्कुल बड़ा बड़ा आलू आलू तीस रुपए किलो मैडम बीस रुपए तो आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ ही नहीं पड़ रहा है बीस रुपए आलू तो मैडम आलू है न बढ़िया है मीठा नहीं निकलेगा आलू बहुत पड़ता पड़ता नहीं खाएगा मैडम पच्चीस रुपए में तो मैं देखो अट्ठाईस लगा सकता हूँ आपको क्योंकि क्यों अट्ठाईस रुपए क्योंकि क्या है आप मेरा आलू देखना आलू यहाँ का नहीं है अच्छा आलू है मीठा भी नहीं निकलेगा देखो अब आप इतना कह रहे हो तो मैं सत्ताईस लगा सकता हूँ इससे कम नहीं लग पाएगा धनिया है ढाई सौ रुपए किलो नहीं तो आप मेरी क्वालिटी देखना आप धनिया बढ़िया वाला है सूखा हुआ धनिया नहीं है लोग सूखा धनिया बेच रहे हैं मेरा बिल्कुल हरा धनिया मिलेगा आपको स्वाद भी बढ़िया होगा धनिये का

एक काम करते हैं मैं छब्बीस लगा देता हूँ अब इससे कम नहीं होगा मैं आपको बताऊँ छब्बीस लगा दूंगा मैं आपको मैडम पच्चीस बहुत कम हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा पच्चीस मानो क्योंकि मैं क्या है एक बढ़िया आलू रखता हूँ हर चीज़ बढ़िया रखता हूँ

टमाटर तो ढाई सौ रुपए है बढ़िया टमाटर मैडम ढाई सौ रुपए ठीक है पंद्रह रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे मैं कमा ही पंद्रह रुपए रहा हूँ वह भी मैं आपको कम कर दूंगा कितने चाहिए आलू वह टमाटर मतलब आप यह कहना चाह रहे हो के एक किलो टमाटर दो सौ पैंतीस रुपए लगाऊँ चलो ठीक है और यह लगा लिया दो सौ पैंतीस और आलू पाँच किलो चलो छब्बीस के हिसाब से आलू लग गए और क्या चाहिए छब्बीस ही लगेंगे मैडम बहुत लॉस हो जाएगा है न और मिर्च दो किलो मिर्ची कर दूँ मिर्ची है डेढ़ सौ रुपए कितने दोगे आप एक सौ बीस तो बहुत कम हो जाएगा मैडम इतना तो पड़ता ही नहीं खा रहे हैं आप तो हर चीज़ में कम कर रहे हो चलो ठीक है मैं भेजता हूँ आपको ठीक है